नमस्ते हाँ बताइए क्या है

छः सौ सात सौ समुद्री मछली है और ये भी रखते हैं लेकिन ज्दातर वही रखते हैं

अरे तो कुछ कम हो जाएगा तो कम में आप पाँच सौ दे दीजिएगा हाँ

बताए तो हमने कि छः सौ रुपये में चल रही है तो लेना हो तो आइएगा तो बताया तो हमने भई चलो चार पाँच सौ बोलें हैं छः सौ में है हम अपना समझ के चार सौ में दे देंगे फिर इससे ज्यादा भई कम नहीं कर पाएँगे हाँ ठीक है ठीक ठीक

नहीं भिजवा नहीं देंगे आप लेने आइएगा हाँ मेरे पास इस समय कस्टमर नहीं हैं जाने वाले पता आप आ जाइए मछली मंडी वहीं दे देंगे आपको लखनऊ मछली मंडी में मेरा माल मंडी ही आता है ठीक हाँ हाँ कभी भी कभी भी भेज सकती हो हाँ हाँ नहीं नहीं तब भी मिलती हैं और कभी मिलती हैं कभी भी आप ले सकती हैं हाँ वो भी मिल जाएँगी हं हाँ हाँ फिर फोन करना आप नम्बर आपका है मेरे पास